ओय नोंस्रानाव नोंस्रानाव गय फुलि दङ नामा गायो ना नोंस्रा गयखौ खैदालसो गायखो बा गय फुलिखौ फानो नामा मा मा मा मा दामाव फानो बोसोरसेआवसो फानहरो होनबा गय फुलियालाय मा दाम फांसेआव खैदालसो लाङो खैस' दालसो लाङो बाजाराव सिमलायाव फानहैबाय थायो नोंस्रा मालिगा फानो आंनोबो नांगौमोनहाय फनचास दालसो र' नायना लायगोन र' दे नायनानै लायगोन र' दे होनबालाय अह नायनानै दाम दर खालामना लायगोन दे होनबा दोन्थ'नोसै दे